जैसे कि मुर्गी जैसे साफ सुथरा कैसे रहता है वह जो है उसका घर बनाकर उसको सुरक्षित से रखना है और उसको दाना डालना है तो गेहूँ चावल और जो भी होता है वही डालना पड़ता है और पानी भी ओ पानी भी और उसका डालना पड़ता है वह जो है न पानी खाना ओना खाकर सुरक्षित रहता है और उसका डेली घर सफाई करना गंदगी से क्या होता है उसको जो है न बीमारी फैल जाती है गंदगी साफ करने के लिए हर हमेशा आदमी चाहिए उसपे ध्यान रखना चाहिए ठीक और दूसरी को अब जैसे कि मतलब बाहर निकालते हैं तो उसको किस तरीका से खाना खिलाया जाता है जैसे बाहर निकालकर उसको दाना डाल दिएँ वह खाना खाकर और उसकाे पानी भी दे दिएँ वह पानी भी पी लिया और जो है आँगन को साफ सफाई करके और इधर उधर मुर्गी जो करता है जैसे गंदगी खोदकर वह खा जाता है उससे बीमारी हो जाती है उससे बीमारी की वजह से साफ सफाई अंगना घर रहना चाहिए बारी झारी बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए और और जैसे बत्तख हो गया वह बत्तख जो पानी खोज रहा है पानी में उसको जाना तो ज़रूरी है लेकिन जैसे कि उसको जैसे मतलब लैद होता है उसमें पानी डालकर उसमें पानी में दाना डालकर उसमें अपना पानी पी लेगा उसमें नहा धोकर आराम से जो है न धूप लगाए रह जाता है और जैसे हो गया और जैसे हो गया मत चीड़ें चुनमुन का जितना भी होता है वह जो है न उसको आदमी हर हमेशा रहना चाहिए हम लोग तो गरीब हैं गरीब जो हैं न इसलिए मतलब बाद का थोड़ा भी काम कर लेते हैं और जाते हैं तो हर हमेशा मुर्गी पर ध्यान रखते हैं मोर बत्तख और जैसे बकरी हो गया उसका चारा लाने के लिए जाते हैं तो चारा लेकर आते हैं न तो उसको घर हमेशा खोलते हैं उसको दाना डालते हैं और पानी डालते हैं उसको खिला पिलाकर और उसको देखभाल करना है जैसे कि उसको नहीं देखेंगे तो जैसे बिजी आ जाता है वह पकड़ लेता है वह वह जो है जो काट देता है इससे होता है क्या मतलब मेहनत बेकार हो जाता है इसलिए हम लोग उसको जो है ना बहुत मेहनत करते हैं जैसे कि हो गया उसको बच्चे लोग हैं बच्चे लोग जो इधर उधर करते थे वह भी ध्यान रखता है मतलब उस बच्चे लोग को या तो इस्कूल भेज देते हैं इधर उधर नहीं करेगा वह सामान को जैसे सुरक्षित से देखेंगे सियान लोग जो है बह बहुत अच्छे से सुरक्षित से रखता है उसको उसको निकालकर और जो है न पानी खाना दे देता है टइम से खिला पिलाकर फ़िर जो है उसको अंदर में डालकर उसको बंद कर देते हैं जैसे कि जिसमें जैसे मतलब जैसे उसका घर है उसको हवा मतलब वगैरह जाना चाहिए ताकि उसको दम ना घुटे जैसे हम लोग बना रखे हैं खोब उसमें दै देते हैं जाल वगैरह जो है न वही लगाकर उसमें दे देते हैं तो उसमें हवा और जो है न फूल फ्रीज आता है वह जो है मुर्गी और बत्तख और जैसे भी पक्षी हो सबको सुरक्षित उसमें रहता है हवा जाता है उसमें सुरक्षित से रहता है और जैसे कि मतलब खेत जाते है धूप ज़्यादा है उससे क्या होता है मन घूमने लगता है और उससे क्या होता है उल्टी भी हो जाती है ठंडा मौसम में हम लोग तो गरीब हैं ठंडा मौसम में जो है वह जो है मतलब जैसे कि खुब अच्छा से काम धंधा खेत में कर लेते हैं रोज़ आ जाते हैं घर टइम से घर आ जाते हैं तो फ़िर नहा धोकर जैसे खाना ओना खाकर थोड़ा रेश्ट ले लिए और ज़्यादा से न और मुर्गी जो है वह मुर्गी बत्तख जैसे चिरई चुनमुन जैसे हैं न वह सबको ध्यान रखते हैं फ़िर ठंडा ओंढा के वगैरा से मतलब मुर्गी को खोल देते हैं फ़िर दाना ओना खिलाकर फ़िर पानी ओनी पिलाकर वो जो है न वह जो है फ़िर अन्दर कर देते हैं आँगन घर बाल बच्चा को जो है ई साफ सफाई और कपड़ा लत्ता भी साफ सफाई रखना चाहिए इससे क्या होता है बीमारी नहीं होती है कोई वजह से गंदगी से जो है हर तरह की बीमारी आती है इसलिए हम बोलते हैं मतलब जैसे कि साफ सफाई रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे हम लोग गरीब हैं कहाँ से पैसा उतना लाएँगे अगर ज़्यादा बीमार हो जाएँगे तो कहाँ से पैसा लाएँगे इसमें इलाज का न इसलिए हम बोलते हैं तो मतलब साफ सफाई हम रखेंगे तो कोई तरह का बीमारी जो है वह न ही परेशानी आएगी हाँ औ इसीलिए साफ सफाई करने के बाद जो है न हम साफ सफाई रखते हैं